पहिलेके पहिलेके बच्चा सभ गोली आर गुल्ली डँटा आर खेलै छलै आओर से फुटबौल आर आबके बच्चा सभ खेलै हइ थ्री फाइव खेलै हइ मोबाइलमे थ्री फाइव खेलै हइ आओर हॉकी आर खेलै हइ आओर हॉकी आर खेलै हइ थ्री फाइव खेलै हइ बैट बौल खेलै हइ मैच सभ खेलै हइ आबके बच्चा सभ पहिलेके गुल्ली डँटा खेलै रहै आओर गुल्ली डँटा आरो आबके बच्चा सभ खेले हइ

थ्री फाइव खेले हइ मोबाइलमे थ्री आर एहि गेम खेलैत रहै हइ बच्चा सभ पहिलके बच्चा सभ ओतना अथी नहि रहै हइ लेकिन आबके बच्चा सभ मोबाइलेमे बच्चा सभकिछु खेलै हइ खेल धूप सभ करै हइ आओर दूगो बच्चा मिलके हॉकी हॉकी खेललक बच्चा सभ आओर पहिलेके गुल्ली आर खेललक गुल्ली डँटा आओर चोरिया नुकिया आर खेललक आ आबके तऽ मोबाइलेमे सभकिछुके खेलैत रहै हइ आओर हॉकी आर खेललक बच्चा सभ पहिलके तऽ गुल्ली डँटा एने ओने सभ खेललक आबके तऽ मोबाइले मे खेललक फुटबॉल गेन्द मैच आर सभ खेलैत रहै हइ